बर' सुबुंफोरा गावसोरनि हारिमुआरि दोरोंफोरखौ गोसो गोरबोनिफ्राय फालियो आरो मान होयो बर' हारि बर' हारिनि सुबुंफोरा गावनि हारिमुआरि नेर्सोन गावनि हारिनि हारिमुआरि जानाय लोंनाय दोरों खायदा ओ गान्नाय जोमनाय जानाय लोंनाय मावनाय दांनाय बायदि दोरोंआरि बेसादफोरखौ मुवाफोरखौ गावनि आखाइजोंनो बाहायनानै बेफोरखौ गुबुन ओ बेफोरनि गेजेरजों खामानि दामानि मावनानै आबाद मावनानै गावनि दोरोंआरि मावनायफोरखौ दिन्थियो आरो गुबुनफोरनि सिगाङाव गावनि जानाय लोंनाय दानाय लुनाय दानाय गान्नाय जोमनायनि गेजेरजों गावखौ गुबुननि सिगाङाव गावखौ गुबुननि सिगाङाव समायना महरै दिन्थियो आरो गुबुनखौ मान होनानै रायलायनायनि मान होनानै रायलायो आरो मानगोंना राव बाहायनायनि गेजेरजोंनो गुबुननि सिगाङाव गावखौ बर' हारि हिसाबै बर' हारिमुआ जौगा हिसाबै दिन्थिनो हायो